जय झूलेलाल त अॼु आउं तव्हांखे इंडिया ऐं पाकिस्तान जे विच में पार्टिशन थियो ऐ हुन जे बारे में ॿुधाईंदमि त इंडिया ऐं पाकिस्तान जे पार्टिशन जॾहिं थियो हुओ असां सिंधी भाउर भेणियूं जाम परेशान थी विया हुआ हुते जा माण्हू अंसाखे पाणी बंदि करे छॾियो हुओ असांजो रोटी खानो बंदि करे छॾियो हुओ असा जाम तकलीफ़ में हुआ ते त ते तॾहिं करे असांखे पाकिस्तान छॾी करे असांजो सिंध छॾी करे असांखे इंडिया अचणो हुओ त हुते लाइ असांखे ट्रेन कोन हुई की तीअं करे असां जाम मुशकिल में पइजी विया हुआ असांजा भाउर भेणियूं सभु हिते हुते बिछड़ी पिया हुआ हुते जा माण्हू असांखे जाम मारंदा हुआ जाम टॉर्चर कंदा हुआ त असां जाम परेशान थी विया आहियूं तंहिं करे असां सिंध छ्ॾी करे इंडिया अचणु लॻा त ट्रेन कोन हुई के कीअं कीअं करे असां इंडिया पहुचे हुआ असांखे हेमू कलानी ऐं हषू अडवानी जी जाम मदद कई हुई ते असांखे हुतां खां सिंध खां इंडिया अचण में जाम मदद कयो हुओ त जाम सुठा माण्हू हुआ ऐं असांजा सिंध जा हेमू कलानी ऐं हषू अडवानी खे लीडर ठाहियो हुओ त असां हितां हिते अची करे इंडिया में अची करे असांखे रहण लाइ जॻह ॾिनी हुई हेमू कलानी ऐंड हषू अडवानी जी असांखे हिते सुठी तरह रहण लाइ जॻह ॾिनी हुईं असाखे इंडिया में शांती मिली असां पर ॿाहिरां भाउर भेणियूं सभु हिते हुते थी विया हुआ सभु बिछड़ी विया हुआ असांखे मिलण लाइ कोई बि रस्तो कोन हुओ त कीअं कीअं करे असां रहणु लॻा ऐं हषू अडवानी जी ऐं हेमू कलानी जी असाखे रोटियूं मानियूं ॾिननि लॻा असांखे पाणी ॾिननि लॻा असांखे कपिड़ा लटा ॾियणु लॻा त जाम मुश्किल में हुआ असां त तें असांखे जाम मदद कई हुई असां सुठी तरह इंडिया में रहिया पया हुआ असांखे थोरे टाइम लाइ शांती मिली हुईं पर असांजा थोड़ा बहुत भाउर भेनियूं सिंध में छॾी चुका हुआ ते हुन खे जाम मुश्किल में हुआ असां कुझु नथा करे सघियूं जय झूलेलाल